आंनि मुङा जाबाय तारिनि चन्द्र' बर' आं दंफां लाइफां गायनायाव गामिनि रायजोफ्रा मोजां मोन्दो आरो आं बुंदों बुंखायोखा जे नोंथांमोना आबाद खालामदो नोंथांमोना मोसौ बोरमाफोरखो नोंथांमोना इमान हागारनो नाङा जोंबो हागारा नोंथाङा जुदि दंफां लाइफां जुदि दिखांनाय खिथिनो हायोब्ला बा आंनोबो मोनसे सुबिदा हो बा मोनसे मदद हो मा सिस्टेमै खालामदो नोंथाङा खिथिग्रो बेफोरखो गाहाम मोन्दो आरो बिनिफ्राय आंनो जेबो गामिनिफ्राय सहाय माने आरो मा थारमाने मोसौ बोरमाखो बिथांमोना हगाराखै आरो जाहोनो नाहादो बेस्रायाबो रांखान्थि खरसा खालामनानै माबा माबा मोनसे सुबिदा जाथो होननानै दिखांना लाथो बिनि थाखाय मोसौ बोरमाखो हागारना होआखै आरो आं हेंग्राबो दोन्दो हाग्रा बंग्राबो दान्दो आरो बे जेबो नङा आरो आं गोसो मथै आं बुहुद मोजाङै मावदो आरो आंखो धिनै सिफ डाइरेक्टर दङ आंनि नबिन दिहिंगिया आं लाबोदो लाबोना गायदो दा आंनिखो नुनानै गामिनि निबनुवा बा साख्रि बाख्रि मावनो मोनाखै बिथांमोना गाहाम मोनो बिदिसो लाबोनांगौ बिदिसो मावना खिन्थिनांगौ बा हादोरा बा गामिया मोजां जागोन जौगागोन बिनि थाखाय रायजोआ गाहाम मोनो थिखआनो दङ मोजांनि खोथा मोजांनि बाथ्रा बेफोरबायदि खिन्थिनो हानांगौ गाहाम मोन्दों आंखो बयबो गाहाम मोनो बरहिया थिखआनो दङ आरो आरो आं फिथाइ सामथायखोबो फाननानै जायो माबा मोनसे सुबिदा आं मिथियै बायदि बा जेनेका खराइ दङ बा खायथा दङ आं गुबुननो गैयाब्लाबो निजायनो होदो आंखो अलरिडि लाखिखायो आं मालायनियाव बिया निजायनो बायनानैनो लादो आं नांगौ होनब्ला नांगौ दैनि जुगानखोबो आं निजैनो लादो कुनु असुबिदा गैया बिनि थाखाय आं गाहाम मोनो आरो आं जि बायदो बेफोरखो सोब आं अलरिडि टटेलि आंनो जिखिनि हाथियार नांगौ बेखिनि हाथियारखो आं नांगौ बायदि बायनानै आं गावनो रांखान्थि बाहायनानै बायनानै दोन्दो आरो